हाँ हमारे पास से जो हमारे जो क्षेत्र हैं उसमें पशु चिकित्सक हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं और जो जानवर हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए वो कुछ चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं उनको सुझाते भी हैं उनका रुझान भी दिखाते हैं जो हम और जो वो है जानवर है उनको सूखा चारा भूखा चार भूसा है उनको चराने की ज़्यादा सलाह देते हैं जो खाल है उनको ज़्यादा सोयाबीन मोठ वगैरह सब कुछ उनको सीमित समय पर देने की सलाह देते हैं जो हमारे चिकित्सक हैं वो और समय समय पर तेल है उनको भी दिया जाता है तो इस प्रकार से कईं सारी जो सामान्य चीज़ें हैं उनको हम रखते हैं उनके खाने में या फिर रोज़ाना के रूटन में रखते हैं और मैंने जो मेरे जो जानवर हैं उसकी लाष्ट जो जाँच हैं मतलब आखरी बार जो जाँच करवाई थी वो पिछले महीने में ही करवाई थी अगस्त को तो वो जाँच थी वो सही थी बिल्कुल जो पशु हैं उनके स्वास्थ पर हमारे हमको ज़्यादा पैंसा खर्च नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो पशु चिकित्सक है वो काफ़ी यहाँ पे राजकीय पशु चिकित्सक खुले हुए हैं तो वो बिल्कुल ही मुफ़्त हैं क्यूँकि उनमें मुफ़्त फ़्री में ही तो दवाई गोली मिल जाती है और फ़्री में ही जाँचें हो जाती है तो इस प्रकार से हमारे पशु हैं उनकी देखरेख के भी हो जाती है और हमारे पशुओं के ऊपर हमें जो ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है